बूह्टे बिच्च जेह्की मिट्टी अस पान्ने ओह् हैली गै पान्ने हैली मिट्टी शैल रौंह्दी गोहा हैल पाना ओह् हैल शैल रौंहदा एह् जेह्के बजारा थ्होंदे हैल एह् अग्रेंजी हैल एह् बूह्टे गी खराब करदे एह् नी अस पांदे साढ़ा देसी डंगरां दा गोहा होई गेआ जियां कोई भिड्डें बक्करियें दियां मीङना शीङना होई गेइयां ओह् पाई लैनियां ओह्दे कन्नै बूह्टे जेह्के बड़े शैल रौंह्दे बरोस करदे बूह्टे अगर शैल फसल लगदी फुल्लें दा बूह्टा होग फुल्ल बड़े शैल होंदे होर कोई फरूटा दा बूहटा होग तां ओह्दे पर फरूट बड़ा शैल लगदा जां जेह्का साढ़ा कोई फसल होई गेई मक्कां कनक होई गेई सरेआं रांहदे जियां साढ़ै ओह्दे बिच्च बी अस एह हैल पाचै तां ओह् फसल साढ़ी बड़ी शैल उगदी अगर अग्रेंजी हैल जेह्के बजारा थ्होंदे एह् पाने होन तां एह्दे कन्नै साढ़ी फसल नी शैल होंदी ऐ ओह् खाने आस्तै बी ओह् चीजां इन्नियां शैल नी होंदियां हैन बी जिन्नियां शैल साढ़े देसी हैलै दियां होंदियां देसी हैल जेह्का साढ़ा एह् शैल होंदा अस ज्यादा इ'यै इस्तमाल करने अपने घरै दूआ हैल अस बड़ा घट्ट करने ओह्दे कन्नै चीजां शैल रौंह्दियां साढ़ियां नैचुरल चीजां होंदियां ओह् साढ़ी सेह्त आस्तै कोई जेह्की चीज खाने आह्ली होग फरूट शरूट जेह्का जियां होई गेआ ओहदे बिच्च अगर अस ओह हैल पाचै तां ओह् असेंई खाने चीजां बी जेह्कियां बड़ियां शैल रौंह्दियां जेह्की साढ़ी साग सब्जी होग कोई खाने ई कनक आटा जेह्का चौ असें लाए घर मक्कां लाइयां कनक लाई एह् असें एह्दे हैले बिच्च एह्दे कन्नै बड़ा फायदा होंदा पाना कि शैल रौंह्दियां एह् चीजां ओह्दे कन्नै अगर तुस एहका हैल पाचै अस तां फ्ही साढ़ी सेहत आस्तै बी ओह् बड़े खराब होंदे हैल एह् हैल नी पाने चाहिदे ते नैचुरल चीजां गै शैल रौंह्दियां ते इ'यै अस ज्यादा यूज करने अपने बूह्टे छूहटे जेह्के बी लाए एह्दे आस्तै अस इ'यै हैल पान्ने एह् असेंई शैल लगदा कि एह् हैल साढ़ा देसी ऐ जेह्का एह् शैल होंदा दूआ हैल असें नी शैल लगदा ऐ ते नेईं अस अपने बूह्टे च उसी पांदे असें अपना देसी गै पाना इ'यै शैल लगदा असें ज्यादा